گھر کے اندر مختلف طرح کے کاموں میں سے ایک کام جو بہت ہی زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور یہ گھر کے بنیادی کاموں میں سے ایک ہے وہ باورچی خانہ کا کام ہے باورچی خانہ کے کاموں میں ہم گھر کے دوسرے تمام افراد کے ساتھ ہی مل جل کر کام کرتے ہیں گھر کے دوسرے ممبران کے ساتھ کام بانٹنے کا طریقہ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم جب باورچی خانہ کے کاموں کی شروعات کرتے ہیں تو جو ہم میں سے بڑی ہوتی ہے وہ کاموں کو تقسیم کرتی ہے کہ فلاں کو روٹی کے لیے آٹا گوندھنا ہے تو کسی ایک کو سبزی کاٹنی ہے تو کوئی چاول پکا لیتا ہے کبھی کبھی ایک ہی ڈش کو تیار کرنے کے لیے دو تین لوگ مل کر اس ڈش کو تیار کرتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ گھر کی تمام عورتیں الگ الگ پکوان کو بانٹ لیتی ہیں کہ کوئی ایک روٹی پکائے گی کوئی ایک چاول پکائے گی کوئی ایک سالن بنائے گی کوئی ایک سبزی بنائے گی پھر جب گھر کے اندر کوئی تہوار ہے یا پھر کوئی پروگرام ہے اور گھر میں کھانے والوں کی تعداد زیادہ ہے تو پھر ایسے حالات میں تمام عورتیں مل جل کر ہی کام کرتی ہیں ایک ایک پکوان کو تیار کرنے کے لیے کئی کئی عورتیں ساتھ میں ہی کام کرتی ہیں میں بھی اپنی امی اور باجی کے ساتھ باورچی خانہ کے تمام کام کو بانٹ لیتا ہوں اور پڑھائی کے ساتھ ساتھ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں باورچی خانہ کے تمام کاموں میں کچھ نہ کچھ میں ضرور کروں اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسی درمیان جب سارے ممبران کاموں میں مصروف ہوتے ہیں تو جو بڑی ہوتی ہے وہ اپنے تجربات سب کو بتا رہی ہوتی ہے کام کو سکھا رہی ہوتی ہے اس طرح کام بہت اچھی طرح ہو جاتا ہے اور ہر ایک پکوان ذائقہ دار اور لذیذ پکتا ہے